हैलो नमस्कार सर सर मैं नवीन बात कर रहा हूँ सर आप रूम से बोल रहे हो जी सर सर मैं ये बोल रहा था की मुझे सर कार लेनी थी नहीं सर पेट्रोल डीजल में नहीं सर मुझे सर अभी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हीं लेनी है इलेक्ट्रिक कार लेनी है सर मुझे नहीं सर औटोमेटिक और मेनुवल में सर औटोमटिक ही सही है सर क्योंकि सर अभी सर वो ज्यादा चल रही है तो सर मेरा बजट है सर दस पंद्रह लाख रुपये सर उसमें आपको कोई अच्छी सी गाड़ी मतलब सजेस्ट कर सकते हो क्या सर हमें उसमें सर सभी नो टेक्नोलॉज वाले फीचर चाहिए सर जैसे सभी गाड़ी के अंदर से थ्री सिक्सटी डिग्री केमराज थ्री डी लाइट्स एलो व्हील्स जी सर पेपर वर्क में सर कितना समय लग सकता है सर जैसे कि पेपर वर्क होगा ना हैलो दस पंद्रह दिन में सर गाड़ी कि डिलीवरी हो जाएगी उसके लिए सर पेपर वर्क पेपर वर्क के दस पंद्रह दिन के बाद होगी या फिर बुकिंग के दस पंद्रह दिन के बाद होगी ओके सर ठीक है सर थैंक यू सर